हैलो दिक्खो अज्ज कल दा जम्मू च न्यूज़ दा इ'न्ना होइया पैह्लें इ'न्ना सिस्टम निं होंदा हा टी वी उप्पर जां कुछ पर जोल्लै दा एह् सोशल मीडिया आए दा लाइक जि'यां इंस्टाग्राम आइया तुं'दा स्नैपचैट आइया फेसबुक आइया पैह्लैं केह् होंदा बड्डे बड्डे कैमरे लेइयै कैमरामैन घूमदे हे न्यूज़ चैनल आह्ले जि'यां लोकल जम्मू दी न्यूज़ लाई लैओ जे के मीडिया होई जे के अपडेट होई डेली एक्सेलशियर आह्ले होइये ऐना जे के चैनल आह्ले होइये ते पैह्लें केह् होंदा हा हून अज्ज कल अपने अपने रपोटर बने दे जि'यां इक चैनल ऐ ऐना स्पोज जे के चैनल उंदे अग्गें उंदे एजेंट्स न चार पंज ते अपने मोबाइल पर रिकार्डिंग करी लैंदे न ठीक ऐ जि'यां थाह्नूं लाइव टेलीकॉस्ट दसदे ओह् न्यूज़ दा ऐना थाह्नूं घर बैठे दे सारा प्रबंध लब्भा दा तुसें कुसै दा कोई पता करना कोई अज्ज कल कोई बी न्यूज़ होग जि'यां सोशल मीडिया दी होग जां कुसै दी पर्सनल होग जां कोई चोरी चकारी दी होग कुछ बी होग ऐनी तुंदी डोगरी लैग्वेज़ जि'यां अग्गें बधानै आस्तै जे के चैनल आह्ले कि'न्ना एक्सपोज़र करा दे इस टैम ते ओह् करा दे इस टैम ताकि इसलै करा दे साढ़े डोगरे लोकें ईं जां लोकें ईं कोई दिक्कत ना हो टी वी पर तुस असान कन्नै दिक्खी सकदे टी वी तुस रैगुलर नेई दिखदे होगे ते फोन ते दिखदे होने फोन पर ओह् सारी जगह् अपडेट पांदे जि'यां फेसबुक पर पांदे इंस्टाग्राम उप्पर पांदे ते ओह्दा एह् ऐ कि ओह्दा मतलब एह् ऐ कि थाह्नूं घर बैठे दे सारी चीजें दा पता लगदा ऐ ते अज्ज कल दिक्खो जि'यां हून तुस लाई लैओ तुस जम्मू बैठे दे कशमीर बैठे दे कुतै पंजाब बैठे दे ओ ते थाह्नूं दिल्ली दी खबर लैनी ओह् बी अज्ज कल न्यूज़ चैनल दे थ्रू तुसें घर पुज्जा दी टी वी लाई लैओ फेसबुक लाई लैओ इंस्टाग्राम लाई लैओ जेह्ड़ी बी सोशल साइटां न कुसै दा अपना पर्सनल चैनल होंदा ऐ जि'यां आज तक होइया जि'यां एह् बड्डे बड्डे चैनल न इंडिया टी वी होइया ज़ी न्यूज़ होइया ते जि'न्ना एह् बी ऐ सारा अपडेट लभदा जि'यां मोदी जी न मोदी जी साढ़े देश आस्तै कि'न्ना किश करा दे ओह् सारा कुछ लाइव ऐ ना कुसै कोल कुसै कोल चोरी चकारी निं ऐ मतलब दिक्खा जाए ते धोखाधड़ी घट्ट होआ दी न्यूज़ चैनल कन्नै बड़ा इफेक्ट पौंदा जि'यां कैमरे कन्नै इफेक्ट पौंदा नी लोकें घर कैमरे लाए दे होंदे ते ओह्दा इफेक्ट ऐ ते इ'यां न्यूज़ दा इफेक्ट बड़ा ऐ थाह्नूं इंटरनेशनल न्यूजां हून अपने फोन च दिक्खी सकदे हो ते हर चीज़ अपने उप्पर ऐ जेह्के जेह्के मीडिया च अस कोई बी न्यूज़ लाचै जि'यां होइया मतलब लोकल न्यूज़ ऐ कुतै जि'यां जम्मू दे कुछ एरिये न परानी मंडी होई कनक मंडी होई जि'त्थें होल सेलां न लोग उ'त्थें कोई पर्टिकुलर ज्वैलर न कोई जो डिस्काउंट दिंदे जां कोई अपने ओह् न केह् आखदे उसी जि'यां मॉल्स होइये कोई डिस्काउंट न कोई स्टोर न कोई आर्टिकल होने लब्भा दा ओह् सब कुछ न्यूज़ दे थ्रू थुआढ़े घर पुज्जी दी न्यूज़ डेली डेली रिपोर्ट ते ओह्दे च जि'यां हाइलाइट्स होंदियां हाइलाइट्स दिक्खो थाह्नूं न्यूज़ पेपर लैनी दी जरूरत निं फोन पर मतलब न्यूज़ पेपर तुसें स्पैशली पढ़ना पौंदा ऐना ते जि'यां जे के मीडिया होई गेई जां इंस्टाग्राम पर जि'न्नी बी सोशल साइटां न उत्थें सारा किश न्यूज़ आई जंदी न ते थाह्नूं डेली अपडेट उत्थें लब्भी जंदा ऐ ओह्दे बाद जि'यां मोदी जी न जि'यां दिल्ली सेंटर च कम्म करा दे हून कोई आक्खे कि जी असें जम्मू कि'यां दिक्खना ऐ ओह् न्यूज़ दे थ्रू सानूं सारी रिकार्डिंग होंदी लाइव टेलीकॉस्ट चलदे लाइव शो चलदे न जेह्दे बिच आपस च गल्लां होंदियां न जि'यां लाई लैओ कांग्रेस पार्टी होई बी जे पी पार्टी होई कोई बी पी डी डी होई ई कोई बी पार्टी होई ओह् आपस च गल्ल करदे न हून जि'यां जि'यां जम्मू दी लेटेस्ट न्यूज़ सी एम बने उमर अब्दुल्ला जी बने डिप्टी सी एम बने चौधरी साह्ब जी बने ते उंदी गल्लां जि'यां सेंटर च गल्ल होंदी जां अपने सेक्रेटेरिएट च होंदी ओह् लाइव चलदियां न